बेनो बिदिनो उदालगुरि सिटियाव बिदि हस्पितालफ्राव मेरला गोबां हस्पिताल गरमेन्ट दङ प्राइभेट दङो बेनो खाख्लारि हस्पिताल दङो दोंसे बिदिनो मानसि मेरलाफोर दङो होमबाबो बेयाव खायसे खमनि दङ बिदिनो जायहा जायगा मोनै जायो जाय थाइमाव मोना जायो ओह नार्सफोरखौ थाइमाव मोना डक्टरफोर थाइमाव मोना बिदिफोरनो गोबां खस्थ जाना दङ जाय बिदिनो लोमजानानै लादों बिसोर थाइमावनो ट्रिटमेन्ट मोना बिदिनो आरो जायगा गैयै मायै जायगा गैयि सिथ मोनि बिदिनो खामनाय मानाय खस्थ होयो बिदिनो ट्रिटमेन्ट लानाय मानाय बिदिनो आरो लोमजानाय एसे एसे खारनो हागौ आ खायसे दुलदुब नार्साफोरा बारा माबा खालामा बिदिनो ट्रिटमेन्टफोरखौ एसियाव दोनो मायो बिदिनो मेरला गोबां दोङो बिदिनि जायगायाव थाया बिदिआनोसै आरो बिदिनो गरमफ्राव हस्पितालाव बिदि खाथियाव नांगौ जाब्ला बिदि हस्पितालनि नांगौ जायोब्लाबो बर' खाथियावबा गोदोर गोबां गोबांफोर डक्टरफोर थाबा मोजां जागौमोन आरो बिदिनो डक्टरफोर माबा गैया आह जे जों नेनांगौ गोनां जायो जों मालाबा थायो माब्लाबा मोनो मालाबा मोना बिदि जों बिदि डक्टरनाव लांनोबो बिदि गोदोर बेमार बेराम जाबाबो जों गोदोर गोदोर सिटियावसो लांनाङो बिदि जों बे खाथि लकेल सिटियाव मोना बिदिनो मोना जायो बिदिनो खस्थ जायो गोबां ओरैनो बेयावनो थाइमा थाङो बिदिनो बारा जालाङो जेरै बिदिनो आंनि फिसाजोनियाथ' आरो बिदिनो डक्टरा बिदि खाथियाव थानाय मोनबा मोजां जागौमोन आरो ना बिदिनो लोमजानायखौ थाब थाब सिखारनो हानो मानो बिदिनो सिखिन डक्टर स्किननि डाक्टर बेफोरखौ नांगौ जादोंमोन आरोखि डाक्टार गासिबो